किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए उनकी परिस्थिति के ऊपर ध्यान देना चाहिए मौसम की मार को झेल देखते हुए सरकार को उनकी मदद करना चाहिए उनके ऊपर कर्ज़ हो जाता है जिसके वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं किसान कर्ज़ ले कर अपनी फ़सल बोता है मौसम की मार झेल नहीं पड़ती फ़सल कभी कई बार अकाल पड़ जाता है कई बार अत्याधिक बारिश हो जाती है जिससे फ़सल पूरी बर्बाद हो जाती है कई बार वो किसान अपना कर्ज़ ले कर फ़सल उगाता है उसे बच्चों की शादियाँ करना रहता है लड़की बच्ची की शादी के लिए वो अपनी फ़सल अच्छी तैयार करता है और मौसम की मार से फ़सल पूरी बर्बाद हो जाती है इस लिए उसे सरकार को चाहिए कि उसकी मदद करे और उसको आत्महत्या करने से रोक लें